अमा फिसा जोनोमाव खस्थ' खालामनांगौ अमा जोनोम जानायाव मानसियाबो थाफानांगौ आरो बोरैबाबा अर सावना होनांगौ सैमाखौ लांजानो गिनानै नेबाय थानांगौ खदथ' खस्थ' खालामनांगौ दावदै दावसाफ्राबो बिदिनो बिराद दैनाय मानायखौ जोथोन खालामनांगौ जिबायदि जोथोन खालामबासो नों अमाबो मोनगोन दावबो मोनगोन मा नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो मोजां खालामनो हाबासो नों मोजां जोथोन गैयाबाथ' थैजोबखागोन गोमाखागोन सैमाबो लांगोन सोरबाबो लांगोन सोरबाबा थैखोमागोन अबेबा बिमायानो उन्दुथारगोन बिदि जायो ओंखायनो अमा दाउ जोथोनाबो मानसि नङाबा जोथोन मोनाबा अमा दाउआबो जाखाया खानाय समावबो मोजां मोजां दिरुं गोलाव गोलाव लानानै मोसौ दान्दा होनायबादि होनांगौ होनबासो अमाया मोजां जायो खान्दादा दिरुंजों खानानै सानफोराव बोथिसेल' आदार होदोल' बे अमाबो जाला देरनोबो रोंला जों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायखौबो जों साफ्फा मिथिजोबो दा जोंना दा बिहामजोना सासेना एगार'था अमा फिसा बिराद जोथोन सानसेयाव थौसे थौसे ओंखाम संनांगौ बिदिबासो अमा जायोदा दा जाबाय अमाबो फानजानोसै बावला बिमाया मासेल' बोरमाया बिसथाना फसिसथामोन दाख्लै गाव बेमार जानायाव फानजोबनानै फैसा लांबाय बेमाराव दा एक लाख दस हाजार थांबाय थाबोबाय बिदि जाबाय आरो अमाखौ फिसिनो रोङाबा अमा फिसिनो रोङाबाखि सोरबा बिदि फाननो मोनगौमोन